पहले हमें मेरे घर में खाना बनाने बनाती थी मेरी मम्मी मम्मी बनाने के बाद फ़िर जब दीदी हमारी बड़ी हुई तो वो खाना बनाने लगी और हमें खाना बनाने में इन्ट्रेस्ट नहीं था तब बाद में मम्मी बोलने लगी की दीदी लोग की शादी हो जाएगी तो फ़िर कौन खाना बनाएगा बनाना तुम्हें ही पड़ेगा फ़िर इसके हमने भी मम्मी से खाना बनाने सीखा और इसके बाद खाना बनाने के बाद मम्मी बोली की खाना बनाने के लिए बनाना सिखाईं बोली कि दाल बनाने के लिए बोली दाल बनाने के लिए बोली तो वो बोली दाल पहले ले लो कटोरी में फ़िर इसके बाद दाल को अच्छी तरीके से धुल लो धुलने के बाद कूकर में चढ़ा दो चढ़ाने के बाद गैस ऑन कर देना फ़िर इसके बाद गैस जब जब दाल दो सि टी सब दे दे तब इसके बाद उसे गैस से नीचे उतार देना फ़िर इसके बाद इसी तरीके से वो मैंने या रोटी बनाना सिखाया रोटी बनाने के लिए मम्मी ने बोला आटे को ले लो और आटे को लेने के बाद अच्छी तरीके से पानी डाल के उसको गूथो गूथने के बाद फिर इसके बाद उसका लोई लोई बनाने के बाद उसे चौके पे रखके बेल बेलना बेलो बेलने के बाद फिर अच्छे तरीके से रोटी बनाना बताएँ और इसके बात वो बोली की और ये नास्ते नास्ता भी बनाना सिखाएं और नास्ते में बनाने के लिए पकौड़ियाँ बोले पकौड़ियाँ बनाने के लिए मम्मी ने बोला की पकौड़ी बनाने के लिए बेसन को ले लो एक थाली में बेसन को लेने के बाद बाद कांदे को लो कांदा मिर्चा लहसुन और खटाई का मसाला फ़िर अनेक तरह और प्रकार चीज लेने के बाद उसको पानी डाल के उसका घोल बना दो घोल बनाने के बाद फ़िर गैस को ऑन करो गैस को ऑन करने के बाद कढ़ाई में तेल डालो तेल डालने के बाद अच्छी तरीके से उसे फिर छानो जब वो उसका रंग हुआ देखने लगे तो उसको तेल से बाहर निकाल लेना फिर फ़िर मम्मी ने नास्ते में बनाने के लिए एक दिन ब्रेड पकौड़ा बोला ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए बोला की बेरेड पकौड़ा ब्रेड पकौड़े के लिए ब्रेड लाईं और ब्रेल लाई फ़िर इसके बाद आलू को हमने आलू को अच्छी तरीके से धुला धुलने के बाद कूकर में डाला कूकर में डालने के बाद गैस पे चढ़ा दिया जब आलू पक गया आलू जब पक गया तो उसे कूकर कूकर से बाहर निकाले निकालने के बाद उसे अच्छी तरीके से छीले छीलने के बाद छीलने के बाद उसमें उसको हमने अच्छी तरीके से गूथा गूथने के बाद उस फ़िर कढ़ाई को मैंने गैस पे चढ़ाए कड़ाही को गैस पे चढ़ाने के बाद अच्छी तरीके से उसमें मसाले के तड़के दिए तड़के देने के बाद फ़िर उसको आलू को अच्छी तरीके से तेल में डालके भूना भूनने के बाद भूनने के बाद उस आलू को कराही के कराही से बाहर निकाला फ़िर हल्का एक बेसन बेसन का घोल बनाया बेसन का घोल बनाने के बनाया फ़िर इसके बाद ब्रेड ब्रेड आया था ब्रेड को लिया फिर उसमें लगा के अच्छी तरीके से तेल में छाना तेल में छानने के बाद इसी तरीके से हम भी नास्ता बनाना सीखा और हमें और हमने चाय और हमने